हँ हमे अपन राज्य देशसँ बाहर यात्रा केलै छथिन हमर यात्राके तऽ जादातर उद्देश्य तीर्थ यात्रा रहैत छै वैसे तऽ हमे बहुत जगह घुमलै छिऐ लेकिन इस बार हमर तीर्थ यात्राके उद्देश्य रहै केदारनाथ केदारनाथके चलते हमे बहुत आओर जगह घुमि लेलिऐ जेनाकि दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश इत्यादि इत्यादि सबसँ पहले हम गेलै रहि हमे गेलै हम गेलिऐ सबसँ पहले हमे गेलिऐ हरि दिल्ली फिर वहाँसँ हमे गेलिऐ हरिद्वार फिर वहाँसँ हम हमे लेलिऐ हमे बससँ गेलिऐ गौरीकुण्ड फिर वहाँसँ हम गये हम हम गये केदारनाथ केदारनाथ पहुँचनेके बाद हमरा एना लगै रहै कि हम स्वर्गमे आइ गेलिऐ छिऐ वहाँके ओ हवा ओकरामे लगै रहै कि हर जगह शिव बसि रहल छै एना हमर हमर तीर्थयात्रा हमे अत्ते अच्छेसँ पूजा करिलिऐ वहाँ हर हर होइ होइवाली घटनामे लगै रहै चमत्कार होइ रहल छै हमर साथ एते चमत्कार भेलै आओर लगि रहलै स्वर्गके एहसास हो रहल छै ई हमर जीवनके सबसँ अच्छा सबसँ अच्छा भाव रहै जे हमे केदारनाथमे जे हमरा केदारनाथमे होले ई ई भाव दुनियाके किसी भी तीर्थयात्रामे नहि हो सकैत छै जब हम बाइस किलोमीटरसँ भी उपर चढ़िके केदारनाथ मन्दिरके पास पहुँचलिऐ तऽ हमरा लगै रहै हम स्वर्गमे आइ गेलिऐ उससँ जादे सुन्दर नीक अनुभूति किछु हो हि नहि सकैत रहए